हाँ आने वाले समय में कुछ अनोखी समस्याएं आएंगी जैसे डाटा गवर्नेंस डाटा प्राइवेसी नहीं रहेगी कोई भी उसे लीक कर सकता है ये काफ़ी बड़ी समस्या है के हमारे फोन से हमारा डाटा लीक हो जाए क्योंकि काफ़ी माइंडेड व्यक्ति हैं जो कितनी भी प्राइवेसी लगा लो फिर भी हमारा डाटा लीक कर देते हैं यूजर एक्सपीरियंस जैसे गरीब यूजर हैं उनका एक्सपीरियंस कमजोर रहेगा डाटा मैनेजमेंट जैसे डाटा लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैनेजमेंट उसको कैसे संभालेंगे और कहाँ रखेंगे कोई समस्या आए ये काफ़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं आने वाले इस वर्षों में